جی ہاں ہندوستان میں پیدا ہونے والے مختلف ایسے تاجروں اور لیڈروں اور بزنس مین کو میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی کے مختلف میدانوں اور فیلڈ میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور بہت سے ایسے لیڈر بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں ہر اعتبار سے اہم رول ادا کیا ہے میں ان سب کا ایک ساتھ اس مختصر وقت میں نام تو نہیں لے سکتا ہوں ہاں میں اپنے بہار کے ایک مشہور سیاستداں کو جانتا ہوں جنہوں نے اگر چہ سیاست میں رہتے ہوئے بہار کو بہت زیادہ ترقی سے نہیں نوازا لیکن جب وہ ہندوستان کی ریل ان کے ہاتھ میں آئی اور وہ ہمارے ملک کی ریل منتری بنے تو انڈین ریلوے میں کافی سدھار آیا تھا ان کے زمانے میں انڈین ریل نے بہت ترقی کی تھی اور انہیں کے دور میں ہمارے ہمارے سیمانچل کو یعنی ارریہ پورنیہ کے علاقہ کو بڑی لائن کی سہولت دی سہولت دی تھی ورنہ اس سے پہلے یہاں بڑی لائن نہیں تھی جس سے مسافروں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا اور ہندوستان کی ٹرانسپورٹ میں ریلوے کا نظام بہت عمدہ ہو گیا تھا ان کے زمانے میں ریل کا کرایہ بھی کافی کم ہو گیا تھا اور انہوں نے ہندوستان کی غریب عوام کے حق میں کئی اہم فصلے لیے تھے جس میں سے ایک غریب رتھ ٹرین کا آغاز ہے یہ غریب رتھ جو پورے ہندوستان میں دوڑ رہی ہے اور غریب عوام بھی اے سی کا سفر کر رہے ہیں یہ اسی ریل منتری کا دیا ہوا ہے جن کا نام لالو پرساد یادو ہے